राधे राधे हून मिगी जि'यां इक प्रश्न आए दा ऐ कि में अपनी भैन धी जां दोस्त गी कि'यां पढ़ाना चाह्नी ते कि में एह्दा उत्तर तुआनू देना चाह्नी आं कि में एह् चाह्नी कि मेरी भैन धी जां दोस्त जि'यां चाहे उ'आं पढ़ै क्योंकि एह् ओह्दी अपनी खुद दी मर्जी ऐ जे ओह् चांह्दी ऐ कि में बी ऐस्स सी करां ते ओह् बी ऐस्स सी करी सकदी जे ओह् चांह्दी ऐ कि में बी फार्मेसी करां ते ओह् बी फार्मेसी करी सकदी जे ओह् चांह्दी कि में बी टैक्क करां ते ओह् बी टैक्क करी सकदी ते जे ओह् चांह्दी कि में डाक्टर बनां दे में बी इ'यै चाह्गी कि ओह् डाक्टर बनै पर पैह्ले जमाने च केह् होंदा हा कि जेह्ड़े लोग होंदे न ओह् कुड़ियें गी पढ़ाना स्हेई निं समझदे हे ओह् सोचदे हे कि कुड़ियां जेह्ड़ियां न घरा दा कम्म करदियां न शैल लब्भदियां कि ओह् घरा दा गै कम्म करन जि'यां रुट्टियां पकाना कपड़े धोना सफाइयां करना एह् सब उं'दे कम्म होंदे हे पर जि'यां जि'यां जमाना बधदा अग्गें चला दा उ'आं उ'आं लोग अपनी कुड़ियोें गी बी पढ़ना चांह्दे न इ'यां गै ओह् अपनी कुड़ियें तीहीं कुड़ियें गी बी अपने मुड़ें आह्ला लेक्खा समझदे न अजकल्ल जेह्ड़े लोग होंदे ओह् अपनी कुड़ियें गी बी अपनें मुड़ें आह्ला लेक्खा समझदे उ'नें गी बी उं'दे आह्ला लेक्खा पढ़ांदे जो चाह्दियां कि उ'नैं बाह्र जाइयै पढ़ना ते उं'दै घर आह्ले बी उ'नें गी बाह्र

उत्साह् लैंदे जि'यां कल्ला गी कोई मेरी धी भैन जां दोस्त होग तां ओह्दी कुतै नौकरी लग्गी जाह्ग ते में बी खुश होना कि ओह्दी नौकरी लग्गी गेई कल गी कुड़ी कमान लग्गी जाह्ग ते घरा दियां बड़ियां जेह्ड़ियां जिम्मेंदारियां होंदियां ओह् कुड़ियां बी पूरियां करी सकदियां जरूरी निं ऐ कि सारी जिम्मेदारियां मुड़े दियां गै होंदियां पर कुड़ियां बी ते अजकल्ल सारे कम्में च अग्गें ऐं जि'यां कि कुड़ियें आई पी ऐल्ल दा ट्राफी लेई

अजकल्ल लोकें दे जां सारें दे घर आह्ले कुड़ी मुड़े च फर्क निं करदे ओह् सोचदे कि दौनें इक्कै बराबर न ते उ'नें गी इक्कै जेहा पढ़ाना ताहियें अजकल्ल जेह्ड़ी कुड़ियां न ओह् जादै अग्गें न हर मुड़ै कोला चाहे ओह् पढ़ाई होऐ चाहे ओह् नौकरी होऐ चाहे ओह् खेढां होन चाहे ओह् कोई बी कम्म होऐ तां गै में इ'यै आखना चाह्नी कि में अपनी भैन धी जां कुड़ी गी उन्ना गै पढ़ागी जिन्ना पढ़ना चाह्दियां न तां कि कल्लै गी एह् निं आक्खी सकन कि अस पढ़ना चांह्दे हे ते सानूं घर आह्लें निं पढ़ाया